हमारे क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु ब्लाक स्तर पर सहकारी समीतियां हैं जो हमें मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहायता करती हैं ये समितियां हमें मत्स्य पालन के लिए बीज मत्स्य बीज उपलब्ध कराती हैं और कुछ ऐसी समितियां हैं जो पाँच छह महीने की छोटी छोटी मछलियां उपलब्ध करवाती हैं जिससे हम मछलियों को अपने क्षेत्र में पालते हैं और ये समितियां हमों हमें मछलियों के भोजन के लिए भी एक संतुलित आहार उपलब्ध कराती हैं बहुत कम दाम में ये संतुलित आहार जो बैलेंस्ड फ़ूड होता है इसको हम अपने तालाब में इस्तेमाल करते हैं और ये सहकारी समितियां के अधिकारी एक्सटेंशन वर्कर के तालाब में समय समय पर आते रहते हैं और रोग वगैरह की जांच करते हैं कि इन कोई तालाब में बैक्टीरिया फंगस किसी प्रकार का रोग तो नहीं है अगर कोई रोग होता है तो रोग के निदान के लिए हमें ये उचित सलाह देते हैं इस प्रकार की सहकारी समितियां हमारे क्षेत्र में काम कर रही हैं जिससे हमें बहुत प्र अच्छे प्रकार की मदद मिलती है